खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मोजां मोननाय ओंख्रि संनाय खुरनायनि आं फंनैसो बुंलांनो सानबाय आंहाथन बेबायदि आंनि मोजां मोननाय मैगं थाइगं संनायनि जेबो बिजाब बा इफोरबायदि नुनायमोन गै सोलोंनानै लानाय जेबो गैया आं गोदो गोदाइ आबै आबौमोन बा आइ आफामोननि संनाय खुरनायाव जियाबायदि नुदों बेखौसो रोंनानै दङ आङो मैगंनि मादाव बयनिख्रुइ मोजांसिन संनो हानाय मैगङानो जाहैबाय जोंनि बर'नि अनला ओंख्रि बे अनला मेगं संनायनि संनायनि गुबै माबायदि संजेनो बेखौ आं बुंनानै होलांनोसै अनला ओंख्रिखौ जों माब्लाबा गोथां मैगं बिलाइनिफ्राय संनाय जायो बे मैगं बिलाइखौ जों गिबियावनो जोंनि बर'नि गाव थालेरखौ दानना फोराननानै सावना हांगार बानायना दोननाय बे खारै बेखौ जोङो बेजों रहायनानै बा साराइयाव होनानै जों गलिहोना लाग्रोयो बिनि उनाव बे मैगंनि दैआ ओंखारनानै संख्रि एसे होनानै खोबहाबना होनायाव रानलांबाथाइ बेखौ जों दै गुदुं होनानै गोदौहोबाय थायो गोदौनायनि उनाव माइरंनि देनानै मोननाय गुन्दैखौ जों होयो थिग बिदिनो बानलु संख्रि बायदि मस्ला मस्लिबो होजायो आरो बिहावआइ नाबा बेदर होनो गोनां थायोब्ला जों बेखौ थावजों सेरनानै होयो आरोबाव बि अनला ओंख्रिनिखौबो बाइहेराहैबो जेरैहाय जोङो थास' बिथ'रि थास' बिबार बा थास' आथिंजों दैलां बोथोराव खानानै मोननाय मैगं संना जायो बेयावहाय जों थास' बिबारखौ गिबियावनो दै गुदुंजों जोङो रुयो थास' बिबारा गलिलाङोब्ला गलिनायनि उनाव जों बेखौ बेहाय बेदर बा ना होनो गोनांब्ला जों सेरनानै होयो थास' बिबार सङोब्ला मानजानो गिनायाव जों माब्लाबा मैथा बा गुबुन मोखै बुस्थु थाइगिर बा खोरदै बेखौ जों होनाय जायो आरोबाव दा नै मेसें बोथोराव जोङो थास' बिथ'रि मैगंखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि संनानै जानाय जायो माब्लाबा जों मटर आलु होनानै थाव सेरखाना बानलु संख्रि मस्ला मस्लि होनानै जों फाजा बायदि बा लाब्रा बायदि बानायना जायो आरो बिनि अनगायैबो जों माब्लाबा डाइरेक्टगैनो दै गुदुंजों ग्लब ग्लब ग्लब रुग्रोना लानानै बेखौ मोखै एसे होनानै जों जानाय जायो आरोबाव गोबां रोखोमनि बिदिनो लाइ लाफा मैद्रु होननानै जों बुङो बर'वाव बेखौ जोङो सोरबा माब्लाबा नखराव थावजोंसो जागोन होनोब्ला बेखौ जों थाव सेरनानै लानानै एसे रानलाङोब्लानो बेखौ जोङो दै होनानै गोबाव गोदौहोनानै जों जानो जि जायो आरो माब्लाबा डाइरेक्टगैनो संख्रिजों एवख्रेबग्रोना लानानै दै होना गोदौहोनानै बेहाय जेबो बान बानलु मस्ला होनाय जाया डाइरेक्टगैनो नरमेल जेनेबा संख्रिल' होनानै जों बेखौ फोमोननानै जानाय जायो आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय